भारतांत जश्यो पयलीं नदी आशिल्ल्यो तश्यो आतां ना सगळ्यो चडांत चड मोठ्यो मोठ्यो नद्यो घाण जाल्ल्यो आसात रानां कापलीं वतात दोंगर कापले वतात दर्यो दुशीत जाल्लो आसा शेतां कमी जाल्लीं आसा माती बदललेली आसा हेचें कारण म्हणल्यार जो कचरो आमी करतात जी घाण आमी करतात तीं आमी न्हंयेनी सोडटात रानांनी उडयतात दोंगराक उजो घालतात दर्यांत बुरशेपणां करतात सगळें न्हंयचें उदक जें आसा घाण जाल्लें तें दर्यांत सोडटात फॅक्ट्रिची सगळी घाण दर्यांत न्हंयेंत सोडटात शेतां करिनात शेतां केलीं जाल्यार सुद्दा कॅमीकल सारें घालून शेतां व्हड करतात मातयेचें जें सुपीकपण आसा तें गेल्लें आसा हो बदल आमकां दिसान दीस जाल्लो दिश्टी पडटा आमी जीं फळां खातात ताका इन्जेकशनां मारतात जे आमी चिकन म्हणून घेवन येतात जावं मटण म्हणून घेवन येतात ताका इन्जेकशन मारलें वता नुस्त्याक फोर्मेलीन लायिल्लें वता खंय जरी जें कॅमीकल जो वापर जो आसा तो चडांत चड जाता हवा प्रदुशीत जावपाक लागल्या न्हंय प्रदुशीत जावपाक लागल्या जमीन प्रदुशीत जावपाक लागल्या आनी हाचो परिणाम जो आसा तो रुतूंचेरूय जाता ग्लोबल वॉर्मिंग पयलीं पावस गिमाळो हिंवाळो सारको जातालो आतां पावस केन्नाय पडटा पावस पडटा दनपारां हिवाळो जाता सकाळचें आनी गिमाळो जाता सांजचो म्हणटकीर आजकाल कांय सांगूंक शकना गिमाळो म्हणटा तेन्ना पावसूय पडटा हिंवाळो म्हणटा तेन्नाय बी पावस पडटा आतां ऋतू पयलीं आशिल्ले जून जुलाय ऑगस्ट सप्टेंबर हो आसलेलो पावस ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवरी आशिल्लो हिंवाळो आनी फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे आशिल्लो गिमाळो पूण आतां आमी भुरग्यांक जावं कोणाकय रुतू बाबा खंयचो चलता हो सांगूंक शकना कित्याक रुतूचेर आमच्या पर्यावरमाचो खूब परिणाम जाल्लो आसा आनी हेच्या खतीर आमचो दोंगर जे हिमालयाज आसा ते वितळोंक लागलेले आसा ते जितले वितळटा तितलें उदक भरता जितलें उदक भरता तितले पूर येतात तितलें लुकसाण जाता एकेक कडेन भरपूर पावस पडटा एकेक कडेन कांयच पावस पडना आनी असे हे बदल आतां संवसारा भितर जावपाक लागल्या